हां एम बी ए केला बेचुलर्स ऑफ आर्टस

एक्चूली बेचुलर्स ऑफ आर्टस केल्या उपरांत फुडें जी फिल्ड जी आमी ठरयता फुडें जी फिल्ड आमी चित्ता पय तेजेर जर वर्कआवट करीत तो जर अभ्यास करीत स्टडी जर ती कंप्लीट करीत जाल्यार आमकां ओपेर्चुनिटीस खूब आसात गोंयान पोवपाक गेल्यार हय मास्टर्स केलें जाल्यार हय इवन बी एड सुद्दां केलें जाल्यार तूं खंय टिचींग प्रोफेशनान सुद्दां वचू शकता तशें जावं येता म्युजीक फिल्डान वचूंक शकता म्युजीक फिल्डान वचूंक शकता आर्ट आर्ट फिल्ड आसा म्हणजे लायक टिचींग प्रोफेशन जे दुसऱ्यांक शिकोवंक शकता आनी दुसऱ्यांक मोटिवेट करूंक शकता अशें फील्ड आर्टसांतल्यान फुडें डिसायड करूंक शकता

हय हय हय

वाह सगळेंत सगळे स्टुडंट्स आसता ते लॉ म्हणजे अशें आर्टस केल्या उपरांत लॉक बीन वचप आनी लॉची स्टडी करप मात्शी डिफिकल्ट जावंक शकता सो खंयच्या स्टुडंट्साक आपल्या केपेबिलिटी प्रमाणे दुसरी फिल्ड च्यूज करप लायक एंटरटेनमेंट फिल्ड म्हणजे मास कोम्युनिकेशन फिल्डान गेलो थंय वचोन ती पी एच डी कंप्लीट केली समज जाल्यार आतां सद्याक गोंयान अश्यो ऑपॉर्चुनिटीज खूब आसात कित्याक गोंयान जी आसा ती हॉटेल लायन आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा सो ट्युरिजम इंडस्टीन ते जोब्स जे आहा पय थंय क्रियेट जावंक शकता हय आनी थंय मागीर आपलो सेल्फ हय सेल्फ बिजनस थंय जावंक